भारतमे आदमी सब रङ्गके चाइ पिए छै जाहिमे कि जे कोइ सादा चाइ पिए छै कोइ सबचीज डालि उलिके पिए छै जेनाकि चिन्नी चाइपत्ती अथी आर डालिके कोइ पिए छै कोइ बिना अथीके डालिके पिए छै सादा ओहिमे बहुत पानी उनी डालि देलक दूधमे तब पी लेलक आओर नहि बहुत लोक तऽ ओहिमे कॉफी उफी डालि देलक या तऽ आदी तेजपात अथी इलाइची किछु ओहिमे डालिके पिलक तऽ जेना पिअब कोइ बहुत लाल चाइ पिलक बहुत छन्नामे दूध चिन्नी पत्तीसब धऽ कऽ तब गरम पानीमे छानि देलक तब पिलक आओर किछु तऽ अपन ओनाहिओ पी लेलक बहुत तऽ लाल चाइ पिलक तऽ नेमो डालि देलक आदी डालि देलक डबलसे खरचा कऽके अपन दोसर रङ्ग बना लेलक आओर बहुत दूधमे अपन इलाइची उलाइची दऽके तब पिलक आओर नहि तऽ ओहिसे नहि भेल तऽ बहुत अपन कॉफी डालि देलक पी लेलक आओर नहि ओहिसे नहि भेल तऽ बहुत तऽ पानिए दूध धैके उपरसे चिन्नी चाइपत्ती डालिके तब बनेलक बनेलाके बाद अपन बहुतके पसन्द एना भेल आओर बहुतके पसन्द सादा चाइ पसन्द भेल ताहिपरसे बनेलाके बाद सभगोटा पी लेलक आओर सब पिके अपन भऽ गेल बहुत तऽ अपन लाल चाइ देलक लाल चाइमे अपन सबचीजके धैके अपन बनाके पिलक ओहिसे नहि भेल तऽ अपन जेना मोन भेल तेना पी लेलक लाल चाइमे तऽ अपन सबचीज लागै हइ तेजपत्ता आदी इलाइची सबचीज देलक आओर गब दूधमे तऽ किछु नहि देलक सादो पी लेलक ताहिके बाद अपन चाइ बनल बनलाके बाद अपन